हलो ओला कंपनी मां तव्हांखां टैक्सी बुक कराई हुई चेंबुर मां बैंड्रा ताईं मां हमेशह तव्हांखां ई टैक्सी बुक कराईंदी आहियां लेकिन हिन दफ़े मूंखे सुठो एक्सपीरीयंस न थियो कोविड जो समय आहे ऐं ड्राइवर मास्क न पातो हुयो गाॾी बि साफ़ सुथरी न लॻे पई गाॾीअ जूं सीटियूं फाटल हुइयूं ऐं हुननि में बिल्कुलु बि सफ़ाई न हुई त मूंखे बिल्कुलु बि सुठो न लॻो मां कंपलेन करणु चाईंदमि की तव्हां ड्राइवर खे सम्झायो हुननि खे सम्झायो की उहो कोविड जो समय आहे मास्क पाइण ऐं गाॾी खे साफ़ सुथरो रखनि न त त इन सां बीमारियूं फैलजी वेंदियूं जेको असांजे भारत जे लाइ सुठो न आहे